یہاں دہلی میں ہیلتھ سروسز بہت ہی اچھا ہے یہاں پہ بڑے بڑے ہاسپٹلس ہے ہر گلی محلے میں چھوٹے چھوٹے محلہ کلینک کھلے ہوئے ہیں جگہ جگہ لیبورٹریز ہے چھوٹے چھوٹے لیبس ہیں جہاں لوگ اپنے آسانی سے اپنے بلڈ کا جانچ کرا سکتے ہیں اور وقت رہتے ہوئے اپنی بیماری کا علاج کرا سکتے ہیں یہاں پہ ہیلتھس کیئر سینٹر میں دو طرح کے سینٹرس پائے جاتے ہیں پرائیوٹ بھی اور سرکاری بھی پرائیوٹ جہاں بہت ہی خرچیلا ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے وہاں دوسری جانب سرکاری ہسپتال جن کے پاس کم پیسے ہوں جن کی آمدنی کم ہو ان کے لیے بہت اچھا ذریعۂ علاج ثابت ہوتا ہے اور وہاں لوگ جا کے اپنے سمسیاؤں اپنی پریشانیوں کا سمادھان پاتے ہیں لیکن میرے خیال سے سرکاری ہاسپٹلس میں کچھ چیزوں پہ توجہ دی جائے تو لوگوں کو مزید آسانی ہو سکتی ہے جیسے ڈاکٹرس کی تعداد بڑھائی جائے نرسز کو کے اپائٹمنٹ ہو تو لوگوں کو لمبی لمبی لائن میں لگنے سے نجات مل سکتی ہے اور وقت رہتے ہوئے انہیں دوا علاج آسانی سے مہیا ہو سکتے ہیں اور اس طرح سے لوگ اس طرح سے اپنی بیماری سے نجات پا سکتے ہیں اور صحتیاب ہو سکتے ہیں صحتمند لوگ ہی صحتمند کام کو انجام دے سکتے ہیں جس سے ملک و ملت کی بھلائی کا زیادہ پروان چڑھ سکتا ہے